पहले हम बच्चा थे तो हमें गार्जियन लोग या दुसरा बड़े बुज़ुर्ग लोग हमको क्या करते थे तैरने के लिए सिखाते थे कि नदी और तलाब में कैसे तैरा जाता है लोग कैसे तैरते हुए इस पार से उस पार करेंगे उसके लिए हमको सिखना बहुत ज़रूरी होता था और हमें बच्चे थे तो उस समय सीख नहीं पाते थे जल्दी लोग क्या करते थे हमें छोटे थे तो हाथ में पकड़ करके कहते बो बाबू ऐसे पैर मारो ऐसे हाथ मारो ऐसे करो इससे क्या होगा कि तुम तैरने को सीखोगे तो उस समय बहूत मेहनत लगा है सबको सीखने में बहूत सारा मेहनत लगा है पहले हम हाथ पाँव निचे नहीं नीचे कर पाते थे तब पता लगता था कि हम पानी के अन्दर ही जा रहे हैं तो उस समय धीरे धीरे अनुभव करते करते जो है ऐसे तैरने के लिए हम बहुत पर मेहनत लगी और हम सिखना शुरू कर दिए लेकिन मेरा भी विचार था कि हम तैरना तैरेंगे आज तैरेंगे तो कल नदी पार करेंगे नदी पार करेंगे किसी तरह की मुसीबत आए तो हम नदी भी पार करके जा सकते हैं तो इस आवर में क्या होता था कि तैरने के लिए पहले दुसरे का सहयोग लेना पड़ता था दुसरे लोग हमें सिखाते थे हाथ पैर कैसे चलाना है पैर कैसे चलाना है साँसें कितनी देनी है किस तरीक़े से उसको नदी में हम अपनी शरीर को पानी के ऊपर रखेंगे इससे हमको अनुभव पहले नहीं मिलता था पहले छोटे थे तो अब इस धीरे धीरे धीरे धीरे उसको जो है से अनुभव करते करते और तैरना मुझे आने लगा तैरने आने लगा तो हम पहले आगे दुनो हाथ करके पीछे वाला गोड़ चलाते थे उससे हमको तैरना आ गया उसके बाद हम सोचे कि ऐसे तैरना आ गया तो अब जो है कि दोनों हाथ ही केवल ज़्यादा चला करके और पैर को कम उपयोग करके आगे कैसे तैरें त उसके लिए भी हमने प्रयास किया और जो है सो तैरना शुरू कर दिया तो तैरना शुरू कर दिया उस तरीक़े का तो उस तरीक़े का भी हम तैरने लगे उस तरीक़े का तैरने लगे तो तैरते तैरते तैरते तैरते जो है कि कुछ और हमको मन में अनुभव मिला कि नहीं अब कुछ प्रक्रिया अलग होना चाहिए कुछ प्रक्रिया अलग होना चाहिए जिससे हम कुछ आराम से और ज़्यादा कुछ परेशानी वाली भी है तो उसको कैसे करे तो उसमें एक प्रक्रिया और थी कि हम एक डुबकी मारते थे इस पर मारते थे तो लमसम जो ऐसे बीस फीट पंद्रह फीट बीस फीट दूर अन्दर पानी के अन्दर ही अन्दर जो है उसे पार करते थे तो उसके लिए क्या करना होता था हम अपनी आँख बंद करके और साँस को रोकना पड़ता था साँस को रोकना पड़ता था और साँस को रोककर जितना हम रोक सकते थे उतना दूरी हम तैर सकते थे उतना ही मैं सोचता था कि जितना ज़्यादा दूरी हो अपना हाथ पाय का उपयोग करके चला करके और जितना दूरी हम तय कर सकें तो ऐसे ही करते करते ना हमको नीचे पानी के अन्दर ही अन्दर भागने वाला जो है हम सीख लिए उसके बाद है जब यह सीखे उसके बाद जो है कि हम एक और देख सोचे कि दोनों पैर चलाते हुए किसी को हम मूर्ख बनाएं कि नहीं नदी में पानी कितना है मूर्ख बनाने के लिए एक नया ट्रिक देखिए तो पानी में जो है ऐसे दोनों पैर ऊपर करके दोनों हाथ ऊपर करके और दोनों पैर चलाते हुए हम रहते थे शरीर ज़्यादा हिलता नहीं था और लोगों को हम दोनों हाथ ऊपर करके हम बताते थे कि इस जगह इतना ही पानी है ऊ झुठो बताते थे क्योंकि वह हिलने की एक प्रक्रिया थी और हम उसी जगह खरे रहते थे पानी के अन्दर और लगता था पानी था बीस फुट लेकिन लगता था कि मेरा पानी जो है कलेजे भर है ठिक है तो इसमें क्या है कि कि हम वैसा भी हमको आ गया और वैसा आने से कुछ इंजॉय भी होता था लोगों के बताते थे उससे लोग हंसते भी थे कि नहीं तुम बुड़बक बना रहा है पानी इतना है और तुम इतना ही बता रहा है तुम हिल रहा है तो एक यह मनोरंजन होता था उसमें उसके बाद जब हुआ कि सारे तरह का तैरना आ गया तो हम सोचे कभी कभी कुछ राहत पानी में ही राहत कैसे मिलेगा कुछ शरीर का आराम कईसे मिलेगा तो अपना सांस बंद करके अच् चित सिर ऊपर क ऊपर मुँह और ऐसे करके और सिर्फ हाथ का सहारा ले करके पानी के ऊपर कुछ देर तक के हम जो ऐसे आराम कर सकते हैं वो भी हम को मालूम हुआ वो भी हम सोचे कि इस तरीक़े का अपनाया जाए इस तरीक़े कैसे होगा तो भी हम उस तरीक़े जो अपनाना शुरू कर दिए और वैसा किए साँस को रोकें और साँस को रोके और जो है उसकी अपने पैर को सीधा कर लिए और ऊपर की तरफ हो गए और उसमें क्या है कि नीचे से दोनों हाथ जिस तरफ मछली का जो नीचे बीच का पंख होता है वह ऐसे ऐसे चलता है उस तरफ से हाथ केवल मारते हैं तो हम पानी के ऊपर आराम से एकदम परे हुए रहते हैं और हिलते रहते हैं तो वैसे आवर में वह भी ज़रूरत है बहुत इम्पोटेंट है क्योंकि हम कहीं हिलते हिलते अगर पानी में तैरते तैरते अगर थक जाए तो दो मिनट हम उससे राहत ले सकते हैं वैसे स्थिति करके तो उससे क्या होगा कि फिर हम जो है तैरने के लिए कहीं अगर दूर सफर करना है तो उसमें ज़्यादा दूरी तैरना है तो उस तरह का आराम करते करते जो ऐसा म गंगा भी पार कर सकते हैं यही सब अनुभव हो रहा है और ये सब अनुभव होने के कारण हमें पता चलता है कि तैरना बहुत ज़रूरी है और तैरने के लिए हर तरह के हर तरीक़े से हर अपना अपना ट्रिक से लोग तैरना जान सके और तैर सके क्योंकि कभी भी किसी वक़्त किसी भी परेशानी में अगर तैरना अगर पड़े तो हम तैर सकते है अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा नदी में डूब रहा है तो हमको तैरना आएगा तभी तो हम बचाएंगे उसको अगर तैरना आ जाएगा तभी बचा सकते हैं तभी तैर के जा सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं इसलिए तैरना बहुत ज़रूरी है इसलिए अनुभव बहुत अच्छा है तैरना और तैर करके बहुत अच्छा आप एक दुसरे का सहयोग कर सकते है दुसरों को सिखा सकते हैं अपना अनुभव महसूस कर सकते हैं यह सब होता है सीखना बहुत ज़रूरी है और सिखाना भी बहुत ज़रूरी है तैरने के लिए अपना भी उसमें दिमाग़ लगाना पड़ता है कि हम किस तरीक़े से तैरें ठीक है तो उसमें तैरने के लिए बहुत अच्छे से तैरना चाहिए लोगों को अपना अपना दिमाग़ लगाना चाहिए कि पैर कैसे चलाना है हाथ कैसे चलाना है साँस कितना लेना है नाक मुँह को कितनी देर बंद रखना है हम साँसे कैसे निकाल सकते हैं पानी के अंदर तो हर तरह का जो है अपना अनुभव कर सकते हैं इससे पता लगेगा कि हम तैरने के लिए तैयार हैं तो तैरना उतना ही असान है जितना आप सोच सकते हैं नहीं तो उतना ही बड़ी कठिनाई है जितना आप सोचते नहीं है तो तैरने के लिए बहुत सारे अनुभव लगते हैं बहुत सारा दिमाग़ भी दौड़ाना पड़ता है और उसके लिए हौंसला और हिम्मत की ज़रूरत होती है इसलिए हम तैर पाएंगे और तैरेंगे और दुसरे को सिखाएंगे ई सब सीख हमको मिली तैरने से तैरने से हमको यही सीख मिली कि तैर करके हम कभी दुसरे को प अति समय पड़े तो हम बचा सकते हैं और बचाने के हम काम में यही उस समय महसूस करेंगे कि आज हम तैरे हुए हैं तैरना मुझे आ रहा है तभी हम एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं